ہیلو كیا آپ فوڈ اسٹریٹ سے بات كر رہے ہیں مجھے لنچ میں كچھ كھانا آڈر كرنا تھا پہلے آپ یہ دیكھ لیں كہ آپ كے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے كہ نہیں مجھے چكن ٹكہ چاہیے تھا كباب چاہیے تھے اور دس نان چاہیے تھی اور حیدر آبادی بریانی بھی چاہیے تھی مجھے آپ دیكھ لیں آپ كے پاس ہے كہ نہیں بتا دیں مجھے آپ اچھا اور مجھے نا كھانا بالكل فریش چاہیے گرم ہونا چاہیے ٹھنڈا نہ ہو اور آپ بھیجیے میں میرے پاس اسمارٹ فون یہ تو میں آپ كو آن لائن پیمنٹ نہیں كر سكتی میں آپ كے یہاں سے جو بھی كھانا دینے كے لیے آئے گا میں اس كو كیش دے سكتی ہوں اگر آپ كیش لے سكتے ہیں تو مجھے بتا دیں اور مجھے كھانا ایک بجے تک چاہیے جلدی تو آپ مجھے بتا دیں اچھا ٹھیک ہے